वैसे तो मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ मैं को अलग अलग जगह पर जा कर अलग अलग चीजें देखना बहुत पसंद है पर मेरी कुछ मन पसंद जगह यह है कि मैं मैं कश्मीर गया हूँ और मैं आगरा ताजमहल गया हूँ मथुरा गया हूँ तो ये तीन जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव ले कर आई हैं जब मैं श्री माँ वैष्णो देवी कटरा गया था तो मुझे जो वैष्णो देवी के पास ऊपर चढ़ने में जो म आनंद आया वो जीवन का सबसे अच्छा आनंद था मैं ऊपर चढ़ा अपने पैरों से कम से कम छब्बीस किलोमीटर में ऊपर चढ़ कर गया फिर वहाँ पर दर्शन किये मैं उस दिन रात भर नहीं सोया था ये जीवन का सब्स ऐसा एक छण था जिसमें मैंने अपने जीवन के ऐसे सुख को अनुभव किया जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था और वहाँ के जो नजारे है आसपास के पहाड़िया हैं पेड़ हैं पौधे हैं माँ वैष्णों देवी के दर्शन है और आस रास्ते पर जो लोग चल रहे थे वह नारे लगा रहे थे जय घोष कर रहे थे और आसपास खीरे कि दुकानें जाम कि दुकानें और लाठियों कि दुकानें थीं और प्रसाद की दुकानें थी हर जगह हम लोग धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे हम लगभग साढ़े ग्यारह बजे चढ़ना शुरू किया रात में तो हम सुबह साढ़े छः सात बजे तक ऊपर वैष्णो देवी पहुँचे वहाँ पर मैं दर्शन किए फिर ऊपर भैरों नाथ गए वहाँ पर दर्शन किए उसके बाद हम वापस नीचे उतरे तो यह एक ऐसा अनुभव था जो मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मैं ए एक बार मेरे फ्रेंड्स के साथ आगरा गया था आगरा का ताजमहल कि जो सुंदरता है वैसी सुंदरता तो मैंने कहीं देखी नहीं वह हम जानते हैं कि वल्ड हेरिटेज साइट में है और दुनिया के आठ अजूबों में से भी एक है वहाँ के नक्काशी वहाँ के सफेद मार्कल के चमक बहुत ही सुन्दर थी परंतु उसके बाद एक साउंड एंड लाइट शो होता है वहाँ पर रात में जो कि जो कि हम लोगों ने एटेण्ड किया जो कि इतना अच्छा था कि वहाँ पर पूरे ताजमहल के ऊपर ब्लू कलर के लाइट रैड कलर के लाइट येलो कलर के रैड गिर रही थी और वह ऐसे शाइन कर रहा था जैसे कि कोई हीरा चमक रहा हो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपेनेन्स था फिर मैं वहाँ से ही हम लोग मथुरा वृंदावन गोकुल गए वहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए जो कि बहुत ही सुन्दर थे उनके जब हम ठाकुर जी को देखने गए तब उनके कंठ में एक हीरा लगा हुआ था वे हीरा इतना सुन्दर देख रहा था वो उनकी मूर्ति इतनी सुन्दर थी बहुत अच्छा फिर हम फिर मैं प्रेम मंदिर करके है वहाँ पर वहाँ गया प्रेम मंदिर में भी साउंड एंड लाइट शो होता है वहाँ पर क्या होता है कि पानी कि एक परत होती है उसके ऊपर लाइट डाल कर पिक्चर चलाई जाती हैं वो पिक्चर भी बहुत ही ज़्यादा सुन्दर थी और मैंने देख कर मेरा मन ऐसा खुश हुआ वहाँ पर कि अपने जीवन में ऐसा अनुभव मैंने कभी नहीं किया फिर हम वृंदावन गए वृंदावन में छोटी छोटी गलियों में जाकर हमने लस्सी पी कचौड़ियाँ खाई समोसे खाए खाना खाया दोसा खाया जो कि मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था तो यही था मेरे मैंने जो जगह घूमीं और मुझे जो सबसे पसंद आई वो जगह